आंथ' ओरैनो भारत हादोरनि ओरैनो बायजोआव थांफेराखै ओरैनो जायखिया खाथि खालानि इदिनो जायगायाव बेरायो आरो ओरैनो सानजाफोर सानजा बै माबायाव ओइ बगामाथि ना मा माथि बियाव आगोलाव खनसे थांफेरदों आरो बगाजुलि इफोराव पिकनिकफोर जानो जानुवारिफोराव बिदिनो आगोलाव सिगांफोराव आरो ओमफ्राय दाथ' इदि थांनाय जायाखै ओमफ्राय सिगाङाव ओरैनो थांनोफोराव इसे मोजां मोनबोदोंमोन आरो जागाफोरखौबो नायनानै ओरैनो आंथ' मालाय जायगायाव माब्लाबाबो थांफेरनो मोनाखै आरो थांफेराखैबो आरो गोनांथिबो गैयानालाय इदि थांनायनि ओइ हाजो सेरनिनालाय जे बारा माबाखो लुगैलायाखै आं थांनानै मोजां नाङा होननानै आं थाङाखै आरो गोनांथिबो गैयानालाय ओरैनो खाथि खालानि बाजारफोराव आं थाङो ओ जेनोबा सिमलाफोराव इदिनो जालाफोराव इदिनो बाजारफोरखौहले आं जायो दे जानायालाय बे ओरैनो बेलेग गोजानफोरथिं आं हान्थिफेराखै आरो माने फैसा थाखानिबो बाथ्रा थाबायनालाय फैसा थाखायासोनालाय सिगाङाव जाग्राया फायनों बोरावबो थांनाय जायाखै आर' गासैयावनो माने लामाफोरावबो बया बयानालाय गारिनि बाथ्राबो थायोनालाय फैसा थाखा इदि ओंखायनो आं थांनाय जाया आरो बाहेरायाव ओंखायनो आं खाथिफोराव जेराव माने सायखेलजो थांनो हानाय जायगायाव थांनानै ओरैनो बेराय हैयो आरो बाजारफोराव जिखुनु नांगौफोरखौ जों सायखेलजोंनो थांनानै लायनो हायोनालाय इफोराव आरो थाङो आरो आङो ओमफ्राय बेनो बेलेग गोजान जायगाफोरावहाय एसेबो थांनायनि माबा गैया आर' माने राहा गैया आरो गोनांथिबो गैयानालाय आं बिदि थाङा